हेलौ औ मा खबर

खब'रा माबा हाय जोंहा सरलफारायाव फनद्र' आगष्ट'याव पिकनिक जाहैनि बाल बेरायहैनि बेनथ' लोगोफ्राबो बे माबा मोनहा सनिथि मैनाथि मोनहाबो थांनो लोगो जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा सोर सोर थाङो

बिदिनो साफा मोनफा लादो सोरबा जौ सोरबा बेदर आरो मा मा लानांगौ जौफ्रा मा मा साइसनि लानांगौ बेथ' जादों दाखालि थांगासेयावबो एसे बुरजा लानाय जादोंमोन ना ओमफ्राय दा लोगोफ्रा एसे खम ला होनदों आरो औ ओमफ्राय दा एसे खम खम लानसै नामा औ

बेद'रा माखौ माखौ जायो

जौआबो बिदैफोरखौ गोथावफोरखौ एसे लानसै नामा

गोदैबा लादो फाग्लि बिदि गोदै बिदि गोदैखौनो जि गोथाव मोनो आंहा जायो बिदिबाबो ओमफ्राय बै मा होनो ओमप्राय मैनाथिखौलाय औ बिदिनो रायलायनांसिगोन औ आं बे सनाथि मैनाथिमोनखौनो बुंहरनानै माबानसै खिथाहरना रायलायसै सिख्लायावनो बेरायाबा नों हाबा जाबाथाय बेरायनो मोना हाय बारा औ होनबालाय औ औ दे जागोन दे औ औ